आङो दाखालि एमाजन निफ्राय मोनसे सिलाय मेचिन बिहरदोंमोन आङो जेबायदि आसा खालामनानै बिहरदोंमोन आङो प्रडाक्ट खौ बेबायदि मोननो हायाखै दामखौ नायनानै जेबायदि जानांगौमोन नाथाय बेबायदि जायाखै जिनिसआ मोजां नङा आरो मोजां सिलाय जाया बाख्ल' बुख्ल' जायो दा आङो बे प्रडाक्ट खौ बायनानै गोजोननाय मोनाखै दुखु जादों